میری پسندیدہ جگہ من کلو منالی ہے وہاں پر گھومنے گئی تھی مجھے وہاں پر بہت ہی اچھا لگا وہاں پر ہم وہاں پر ہم گلابا گئے وہاں پر برف ہی برف تھا اور وہاں پر ہم اٹل ٹنل گئے وہاں پر بھی برف ہی برف تھا وہاں پر ہم منالی ایک گھومنے کے حساب سے بہت اچھا ہل اسٹیشن ہے جو ہم جا سکتے ہیں اور بہت ہی وہاں پر ہمیں بہت ہی پیس بہت سکون ملتا ہے جا کر اور وہاں پر ہڈمبا ٹیمپل ہے اور وہاں پر بھی بہت اچھا سکون ہے ایک منالی میں ندی جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہے منالی ایک بہت اچھا گھومنے کے حساب سے بہت اچھا شہر ہے ہمارے وہاں پر ہم برف کے مزے لے سکتے ہیں وہاں پر ویاس ندی ہے وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں ہم ریور کراسنگ کر سکتے ہیں اور ریور کراسنگ کر سکتے ہیں پیرا گلائیڈنگ کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہمیں منالی میں آسانی سے مل جاتی ہیں اور بہت اچھی جگہ ہے